इक कताब पढ़ना शुरु कीती ही ऐलकामिस शुरु शुरु च ते बड़ी बकवास लग्गी लेकिन आस्ता आस्ता जिसलै पढ़ना शुरु कीता ते समझ आया जिन्दगी दी जिस दौड़ च अस दौड़ी जा ने दौड़ी दा ने जिस्सी पाने आस्ते जो मिला दा नेईं ओह् ते कुछ ऐ गै नेईं असली जो पाना हा ओह् ते मन दी सकून मन दी शांती होर जिस दौड़ दे पिच्छें अस दौड़ा ने ओह् दौड़ ते बे मतलब बे बुनियाद ही इस करियै ओह् ऐलकमिस कताब पालोकालो दी मीं बड़ी गै पसंद आई